एक लाख पच्चीस हज़ार दो सौ दो तीन लाख तीस हज़ार तीन सौ तीन पाँच लाख चालीस हज़ार चार सौ चार छः लाख सत्तर हज़ार छः सौ छः आठ लाख नौ हज़ार दो सौ दो